ओंखाम ओंख्रिखौ आं इसे गोबावैनो सङो दे मोनगौबा मोनगौबा ओंखामानो दगथबनो माबानानै गोदौनानै थबनो राननोनो नागिरा दिसं मार गोबाव लायो ओंखाम संनाया ओंख्रियाबो नों बेसेबां गोबाव सङो हिद्य' खालामनानै जाबाथाय ओंख्रिखौ रोसिखौ एसे बुरजा होबाय बुरजा होनानै गोदौ होबाय थानानै ग्रोब सानैल' जब जब खालामनानै संना जायो जोङो ओंखामखौ ओंख्रिखौ ओंखामाथ' माइरं इसे नालाय दैखौ बुरजा होफ्लाङो गोदौनानै गोदौनानै थबनो रानाबो राना गोबावजोंसो मोनो ओंखामा ओंख्रिया बेबायदिनो ओंख्रिखौ बुरजा होनानै माबानानै जबहोनानै खांनानै माबानानै दोनो आङो सानसेयाव जोंफोरो ओंखामखौ फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे मोनायाव खनसे खनथाम जायो संना जानाया ओंखामखौ ओंखामखौ दै होनानै माइरङा सुबाय माइरङा सुनानै अरा लगायबाय अरा लगायनानै ओंखामा दैखौ ओंखाम खान्दाखौ जाननानै दैया गोदौबाथाय माइरं होसनबाय माइरं होसननानै ग्रोब उनाव ओंखामा गोदौनानै दैया रानबाथाय खांना दोनबाय ओंख्रिखौ आरो सुनानै माबानानै सायनानै सुबाय सुनानै सुना लाबोनानै थावजों संबाय संनानै दैखो एसे बुरजा होनानै गोबाव संनानै हिद्य' खालामनानै माबाना जायो जों जोंहा न'खराव ओंख्रिखौ बांसिनानो मुसुर दालि खाला दालि आरो सबाइ मैगं मैद्रु माबानानै जायो जोङो खानानै मैगंखौ खानानै बैसागोआव बैसागो बोथोराव सोरबाबायदिया आरो बेदर लाबोनानै आलुजो संनानै जायो सोरबाबायदिया आरो गोखा गोखैजों जायो जानानै जुमाइ उखुन्दैजों लोङो जायो गोखा गोखै संनानै सोरबाबायदिया आरो आलुजों बेदर संना जायो जुमाइजों बैसागो बोथोराव